जोधपुर जिले में शिक्षा रोजगार की बात करें सामाजिक स्थिति तो जितना हो सके सभी इसको मतलब ऐसे मामलों में महिलाओं को लड़कियों को जागरूक कर रहे ऐसे समाज हैं जो आज भी मतलब भेदभाव की स्थिति रहते हैं उनको जागरूक करते हैं इसके लिए जगह जगह ऐसे कई प्रतियोगितायें या कुछ प्रोग्राम कुछ ऐसी मीटिंग रखी जाती है जहाँ महिलाओं को बुलाया जाता है ऐसे सामाजिक कुछ ऐसे मुद्दे रखे जाते हैं जहाँ वो उनको बुलाकर उनको समय समझाया जाता है उनके परिवार वालों को समझाया जाता है उनको जागरूक किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में जैसे कुछ महिलायें बाहर नहीं निकाल सकती तो उनको कैसे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं यह सब योजनाएं बनाई जाती हैं कुछ ऐसी केंद्र नजदीक में ही उपलब्ध करे जाते जहाँ महिलायें पढ सकें आगे बढ़ सकते सके शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसी लड़कियां भी है जिनको बाहर निकलने के अनुमति नहीं है जैसे पुरुषों को बाहर लड़कों को बाहर निकलने के अनुमति पुरुषों को आज भी कही ऐसा भेदभाव है लड़कियों को बाहर नहीं निकाला जाता है कुछ स्टेट ओपन कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीयां बनाई गई हैं जहाँ वह घर बैठे अपनी पढ़ाई कर सके यूट्यूब के जरिए सोशल मीडिया के जरिए और लास्ट में इग्ज़ैम दे के शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें और बात करें अगर रोजगार कि तो ऐसे में आजकल तो सभी जागरूक हो गई है महिलायें लड़कियां सब बाहर निकल के काम करना चाहती हैं कुछ अपने लिए करना चाहती है फिर भी अगर ऐसा कुछ समाज हैं ऐसी कुछ महिलायें हैं जो बाहर नहीं निकाल सकती हैं जनजाति के लोग हैं जिनमें आज भी भेदभाव के भावना है तो ऐसे लोगों को सरकार हैं जो भी सामाजिक तौर पर है कुछ ऐसी सुविधाएं दी जाती है जो घरेलू काम सकें घर बैठे रोज कार्य कर सकें घर बैठे पैसे कमा सकें अनलाइन भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हो गए लैपटॉप है कंप्युटर है उनके जरिए भी वो कमा सकती है अपने लिए आगे बढ़ सकती है मेडिकल कि फैकल्टी में देखें सब चीजों कि फैकल्टी में देखें तो हर जगह महिलाओं के इस मामले में जोधपुर में देखा जाए तो सुधार लोग कर रहे हैं सरकार भी कर रही है और लोग जागरूक हो भी रहे हैं